जी हाँ मैं पाँच नंबर जानती हूँ दो लाख दस हज़ार नौ हज़ार पाँच सौ पचपन पाँच लाख सात हज़ार दो सौ अस्सी पंद्रह सौ